नमस्ते डाक्टर साह्ब डाक्टर मेरे ना एह् दंदें ई थोह्ड़ा दर्द था ते में अपाइंटमैंट चाहिदी ते तुस कुसलै बौंह्दे अपनी क्लीनिक च हां जी अच्छा में किन्ने बजे आमां फिर नेईं में फ्ही थोह्ड़े दूरा आना नी ते फिर पुजदे बी तुसें टैम लग्गना फ्ही अग्गें तुस दस बजे आगे ते बारां बजे चली जाह्गे फिर फ्ही में कुत्थें दंद ठीक कराना मेरे दंदे ई बड़ी दर्द ऐ अच्छा मिगी ना एह् इक दो दिन गै होएआ पर जेह्के में एह् दंद न दाढ़ें च इनें बड़ी जादा दर्द ऐ पानी निं पलोंदा बाकी रुट्टी बी घट्ट गै खलोंदी हां सुज्जी दियां थोह्ड़ी थोह्ड़ियां सुज्जी दियां न ते ठंडा पानी बिलकुल पीना गै निं होंदा पटाना पौना ऐ दुए दंद लाने पौङन इन्ने इन्ने खराब निं ना होए यरो मतलब इ'यां ठीक न पर सिर्फ अंदरें गै दर्द ऐ ते कोई इंजेक्शन इंजूकशन लाइयै फर्क पेई जा ते ओह् ठीक ऐ हां जी हां आं एह् ठीक आक्खै दे तुस नेईं यरो एह् पैह्लें दियां दोआइयां निं इक दम गै दर्द पेई इत्थें ते में नेईं नेईं नेईं खाद्धी में पैह्लें गै में तुसें गी फोन कीता में सोचेआ उं'दे कोला गै कराने आं चैक कि तुस ठीक करदे ते बड़े लोक आखदे कि बड़े ठीक ठीक डाक्टर तुस ते तुस ठीक लाज करदे दंदें दाढ़ें दा ते में सोचेआ तुसेंगी गै फोन करियै पुच्छी लैन्नी आं हां अच्छा हां ठीक ठीक आक्खा दे तुस थुआढ़ी खु'ल्लनी कुस बेल्लै ऐ

हां अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक तुस ठीक आक्खा दे ठीक ऐ फिर हां जी हां जी हां जी चलो ठीक ऐ में काल करी लैगी तुसेंई ठीक